ویسے تو زندگی میں بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں میں اپنے والدین کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میرے والدین نے مجھے بہت لاڑ پیار سے بڑا کیا ہے وہ میری ہر خواہشات پوری کرتے ہیں میں ان سے جو بھی چیز مانگتی ہوں وہ مجھے لا کر دیتے ہیں وہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے ہیں وہ میری باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں میری والدہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں وہ میری تمام خواہشات پوری کرتی ہیں میرے لیے بہت دعائیں دیتی میرے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں وہ میری کبھی کوئی بات رد نہیں کرتیں میرے والدین کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں ان کے ان تمام کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کو بھی اہمیت دیتی ہوں میں روزانہ کلاس جاتی ہوں ہمیشہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتی ہوں اپنے اساتذہ کی عزت کرتی ہوں ان کا کہنا مانتی ہوں کلاس سے آ کر میں تھوڑی دیر آرام کر کے لائبریری میں پڑھنے جاتی ہوں اس اس طرح سے میں اپنی پڑھائی کو بھی بہت اہمیت دیتی ہوں اور اپنے والدین کو بھی بہت اہمیت دیتی ہوں